तंत्रगिन्यानाक लागून आमच्या जिवनांत खूबशे बदल घडून आयिल्ले आसा एका वेळार लेंडलाइन फोन आसतालो जो आजून आसा तो वाइयर्ड आसता तेजा नंंतर वायरलेस फोन आयले तेका आमी मोबायल फोन अशे म्हणून वळखता मोबायल फोनाक किपॅड आसता जशें लेंडलाइन फोनाक आसता त्या नत किपॅड दाबून आमी कोणाक फोन लावू शकता मोबायल फोनाक स्क्रिन आसता त्या स्क्रिनीर आमी जें टाइप करता तें थंय दिसता स्क्रिन साइज वाडत रावली जशी स्क्रिन साइज वाडटा तशीच तेच्या भितर बॅटरी फोन स्टोरेज आनी हेर गोष्टी वाडत रावल्यो स्टोरेज बरी आसली जाल्यार खूबशीं गाणी आमी तातूंत दवरूं शकता तशेंच फोटो खूब काडू शकता फोटवा खातीर मोबायल फोनाक बऱ्या पैकी लेन्स बसयल्ली आसता तातून आमी पयशिल्लो पयसून पयशिल्लो फोटो काडू शकता जितले पयशिल्ले फोटो काडटा तितले ताजी क्लेरिटी देवता तशेंच चडशे लागचे फोटो काडटा तेची क्लेरिटी देवता त्या प्रमाणे आता मोबायल फोन मोबायल कंपनी मोबायल फोन बरें टेक्नोलोजी तंत तंत्रगिन्याक वापरून बरें फोन लाॅच केल्ले आसात ह्या फोनाक लागून आमी सारके गुंथून वतात आमची कामां साणून आमी फक्त मोबोयलार चोवीस तास आसता चोवीस तास न्ही जाल्यार बारा तास नक्कीच आसता फोन मोबायल फोन आयिल्ल्या मुळे खूबशीं आमची कामां सोपी पण जाल्लीं आसा ऑनलायन बील फारीक करप कसलो पेमेंट करप कोणाचे फीस भरप शाॅपिंग करप सगलें सोपें जाल्लें आसा फक्त फोनाचेर आपलो बँक अकाउन्ट वापरून आमी खूबशे बील बिलां फारीक करूं शकता जें आमकां पयलीं सोपेपणीं करूंक मेळनाशिल्लें आमकां लायनीक रावचें पडटालें बिलां फारीक करूंक एप्लिकेशन सब भरपाक आनी इतर गोश्टी खातीर